चार नहरी उणिवीह सौ पंजाह वीह असु उणिवीह सौ ॿाएतालीह सतावीह बडो उणिवीह सौ ॿावंजाह एक्वीह सावण ॿ हज़ार अठ फॻुणु ॿ हज़ार यारहां